جی ہاں ایسی کافی ساری کتابیں ہیں جو مجھے سختی کے ساتھ تجویز کی گئی ہیں میرے سینیئرس کے دوارا لیکن کنہیں کارنوں سے یا وقت کی تنگی کی وجہ سے اور دوسری مصروفیات کی وجہ سے اور سلیبس کا بار ہونے کی وجہ سے میں ان کتابوں پر اتنا فوکس نہیں کر سکا جتنا مجھے کرنا چاہیے اور چوں کہ ان کتابوں کی عبارت بھی کافی مسجّع اور مقفّع تھی اور وہ کتابیں اپنے آپ میں کافی وقت لینے والی کتابیں اور کافی جامعیت سے گھری گھری ہوئی کتابیں تھیں جسے پڑھنا آسان کام نہیں تھا میرے لیے تو میں ان کتابوں کو اس حد تک نہیں سمجھا اور پھر انہیں پسند بھی نہیں کر سکا جتنا ہمیں کرنا چاہیے اس کتاب کے لیے اور میرے سینیئرس دوارا بہت ساری کتابیں مجھے تجویز کی گئیں مگر میں انہیں کارنوں سے انہیں نہیں پڑھ سکا